अं'ऊ तुसेंगी अपनियें गलतियें दे बारै च केह् दस्सां में निक्का हा जदूं ते निक्के होंदे बड़ियां गलतियां कीती दियां ते निक्के होंदे अं'ऊ केह् करदा हा अं'ऊ फर्स्ट पढ़दा हा मेरे भैन भ्राऽ एल केजी यू केजी पढ़दे न ओह् मेरे कोला दौ त्रैऽ साल निक्के न ते में केह् करना निक्के होंदे उं'दे कन्नै पंगे लैने किश बी करना जां उ'नेंगी कदजें चिंढु कराई ओड़ना कदें थप्पड़ मारी ओड़ना कदें किश करी ओड़ना ते मिगी घरै आह्लें कोला निक्खर बी पौंदी ते तूं पंगे करना होना मिगी बड़े बारी घरै दा कड्ढे दा बी ऐ ते जि'यां जि'यां बड्डा होंदा गेआ फिफ्थ च ते अं'ऊ जि'यां बड्डा होंदा गेआ मेरियां गलतियां बी बधदी गेइयां

ते जि'यां अं'ऊ हून टेन्थ पुज्जेआ ते प्ही थोह्ड़ा इं'या गलतियें दा अहसास होन लगा पैह्लें अं'ऊ केह् करदा हा कि बड्डे निक्के दा आदर सत्कार नेहा करदा नेहा पता केह् करना केह् नेईं ते जियां टेन्थ पुज्जेआ ते उं'आ अहसास होन लगेआ कि जे किश अं'ऊ करा ना ओह् गलत ऐ एह् किश नेईं करना चाहिदा प्ही में बल्लें बल्लें अपनी गलतियें पर कंट्रोल करना शुरु कीता ते बड़ी बार फक्कड़ खाद्धे दे में अपनी मम्मा कोला

ते कॉलेज आने दे बाद जि'नें पर अं'ऊ गलतियां करदा में उ'नें पर कंट्रोल करना सिक्खेआ ते प्ही निक्के भैन भ्राऽ मेरे कन्नै पंगे लैंदे ते तां बी फक्कड़ पौंदे अजें बी बड़ियां गलतियां होंदी ते कोशिश करना के कंट्रोल करां एह् करां ते हून मेरे च इं'या थोह्ड़ी कंट्रोलनेस आई ते अं'ऊ कंट्रोल करू ना होना अपनियें गलतियें गी ते पैह्लें निक्के होंदे मिगी गुस्सा बड़ा आंदा हा कोई मिगी किश बिंद हारा आक्खाी ओड़े तां गुस्सा आई जंदा गालीं अं'ऊ बिल्कुल निं हा जरदा कोई अगर मिगी गाली कड्ढी ओड़ै ते उसी थप्पड़ लाई ओड़ना जां किश करना जानी बुज्झियै छेड़दा की अंऊ पंगे लैना होना ते उ'नें मिगी चेड़ी ओड़ना ते में प्ही पंगा लेई लैना इं'या बड़े पंगे कीते दे असें निक्के होंदे हून ते अस बड्डे होई गेदे हून ते असेंगी ओह् होई दा हून असेंगी पता चली दा कि गलतियां नेईं करनियां असें थोह्ड़ा इं'या अलर्ट रौहंदे अस ते गलतियां अंऊ बड़ा करदा हा गलतियां